एक नवजात शिशु के पहले वर्ष के दौरान किए जाने वाले विभिन्न संस्कार ये हैं जैसे गर्भधारण संस्कार नामकरण संस्कार मुंडन संस्कार विद्यारंभ संस्कार आदि